हँ यौ हँ यौ कहु ठीक यऽ ठीक यऽ अहाँ से एक बेर पहिलहो हमरा मुलाकात भऽ चुकल रहै आइ सन्योगसँ हमहुँ सभ ट्रेनमे मिलियो गेलियै फेर सॅं आर सभ कहु ठीक छै ने हँ

देखियौ देखियौ एहिबेर किछु कहल नहि जा सकैया किएकि एहि बेर देखैछी जे तेजस्वीयो जे यऽ तेजस्वी बढ़िऑं काज केलक यऽ आइकाल्हि तऽ हुनको किछु कहि नहि सकै छियै हमरा तऽ लागैया कहींँ हिनकरे सरकार नहि बनि जाय एहिबेर आर हँ हँ देखियौ ई अलग तऽ भय गेल रहै सरकार बीचमे आ ई अखनो वएह तऽ अगर ई सभ अलग भऽ गेल ने तऽ बिहारके जे राजनीति यऽ साफ बदलि जायत आर अहाँके हम बता दी कि युवा नेता छै तेजस्वी अगर तेजस्वी बनि गेल सरकार तेजस्वीकेँ तऽ हमरा लागैया जे बिहारमे बहुत किछु सुधरि जायत बिहार एकदम बदलि जाएत समझलियै यौ आ नीतीश कुमार बहुत देखियौ आब नीतीश कुमार कनि डाउन ने भऽ गेल देखियौ एहन बात तऽ नहि कहियौ देखियौ युवामे आइकाल्हि जे छै से बुजुर्गमे आब नहि रहलै आब युवा आब एखन बहुत सम्भालि सकैया अपन राज्य के आर हुनकामे ओ छै जे ओ ई बिहारके बहुत आगाँ बढ़ा सकैया हुनका कम नहि लियौ सङ्गे सङ्ग अहाँ इहो देखबै जे बी जे पी योके बहुत नीक पकड़ बनल यऽ बिहारमे नहि नहि ई तऽ सही बात अहाँ कहलियै यऽ ई तऽ सही बात कहलियै यऽ लेकिन इहो सोचियौ जे आब ओ जमाना नहि रहलै जे लालु केलक हमरा नहि लागैया ओकर आब ओ वन्शके करत केओ चीज किएकि ओ लालु भुगति चुकल यऽ आर हमरा लगैया एहि बेर तेजस्वी बनत ने तऽ आर बिहारके विकास होयत ठीक ने देखियौ हम हँ देखियौ वएह ने हम तऽ एहिबेर कऽ रहल छी सपोर्ट तेजस्वीएकेँ आब अहाँ कहै छी नीतीश कुमारके तऽ देखियौ हमरा तऽ एहिबेर लागि रहल यऽ हमर मन कहैया जे एहिबेर तेजस्वीके जरूर सरकार बनत बिहारमे आर बहुत नीक काज करत तेजस्वी जरूर अहाँ देखब ई बात अहाँ एहिठाम मिललियै जी ई जनता देखियौ ककरा पसन्द करैया एहिबेर

चलु ठीक छै ठीक छै आब उतरु हमरो हैया अगला स्टेशन पर उतरैये के यऽ चलु फेर मुलाकात होयत जरुर ठीक छै ठीक छै जाइ छी तऽ